बाल श्रम करना वैसे तो अपराध जनक है पर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बाल मैं मेहनत मज़दूरी करवाते हैं जिस से उन बच्चों को उन बच्चों का शोषण होता है क्योंकि बच्चों से जो भी जगह होती है वहाँ पर काम अधिक करवाया जाता है और बच्चों को पैसे भी कम दिए जाते हैं और काम भी ज़्यादा करवाया जाता है और काफ़ी लोग अपने फ़ैक्ट्रीयों के अंदर बहुत रिस्क वाले काम बच्चों को सौंप देते हैं जिन के उस समय पढ़ने की उम्र होती है उस समय वह मेहनत मज़दूरी करते हैं इसको रोकने के लिए सब से पहले फैक्ट्रीयों को अंदर बच्चो की बाल श्रम जो भी है उन बच्चों को नहीं लेना चाहिए एक वयस्क आदमी को ही लेना चाहिए जो अपना कर सके बच्चों से मज़दूरी नहीं करवाएं बच्चों को लेना ही नहीं चाहिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्रेरित करना चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए बच्चों से बाल मज़दूरी कराना अपराध है ये सारा नियम फैक्ट्रीयों के अंदर जगहों के अंदर जहाँ जहाँ बच्चों का शोषण होता है कारख़ानों वग़ैरह में गाड़ियाँ ठीक करने में उन सब जगह पर यह चीज़ें होनी चाहिए और वहाँ ना ही लोगों को इन बच्चों को लेना चाहिए और पुलिस को भी इसका ध्यान रखना चाहिए और जिन लोगों को इसकी जानकारी हो तो उन लोगों को आगे बताना चाहिए